बेंकिंनि सोलायनाय मोखांजों मोखांनिफ्राइ इन्टारनेटजों गोरोबनायाव जों होननो थाङोबा स्टुदेनफ्रा बेफोराव जेबो दिगदारथ' गैया नाथाय जाय गामियारिफ्राव थाग्रा बा जोंनिनो होननो थाङोबा बिमा बिफाफ्रा बे इन्टारनेटनि सुबिदा बेफोरबादिखौ बेफोरबादिखौ उसुबिदा मोनो आरो जेन बिसोर बाहायनो रोङा मबाइलखौ आगोलनिफ्रायनो दांफेराखै दासो मबाइल ओंखारनाय ओंखार ओंखारनाय बेफोर आरो बांसिनानो माने लेखा लेखा रोङा ह'जों बेंकआव थाङोब्ला जेरै थाम्फ थाम्पफोरजोंनो जायोमोन नालाय जेन'बा माबाफोर एकाउन्टफोर माने एकाउन्ट माने मानि उइद्र'फोर खालामनोबा जोङो जेनबा थाम्प माबाफोरजोंनो जायोमोन दा इन्टारनेटनि सुबिदा होनानै जेनोबा बिसोरो बाहायनो रोङा जायो बेफोरनो जाहैबाय बेफोरनो जाहैबाय फ्रब्लेमसफ्रा